हैल्लो हैल्लो नमस्ते जी अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा भइया इक कम्म करो साढ़ै कलिनिक आई जाओ तुस ठीक ऐ तुस चैकअप करियै ते फिर देई ओड़गे चेज़ करियै दोआई जेह्ड़ी बी पी दी प्रावल्म होआ दी कोई बारां बजे तक हां जी हां जी पैह्लें चैकअप करगे फिर दिंनियां दूसरी दोआई हां जा हां जी ठीक ऐ हां जी